औ हेल्ल' सार खुलुमबाय सार सार जोङो मानासआव थांनो नागिरदोंमोन औ दा बिनि बोथोरफोरा माबायदि जागोन ओरैनो जायगानि थासिफोरा बोथोरा माबायदि थासारियाव दङ दा गाज्रिद्राय नङा ना औ औ औ औ सार औ औ औ औ सार औ औ सार औ जिब जुनार नुगोन ना नुवा ओरैनो औ सार खुवाफोर खुदों नामा औ सार थांनो नागिरदोंमोन जों जोङो बे नैजिबा दिसेम्बराव जोङो थांनो नागिरदोंमोन बे समाव बोथोरा माबायदि जागोन सारानो एसे खिथानो हागोन ना औ औ सार औ

औ सार औ सार ओइदिन ओइदिनखालि सानदुंफोरा माबायदि जागोन ओरैनो बोथोरनि थासारिफोरा मोजाङानो दङ ना सार औ औ औ औ सार औ औ सार ओं औ औ दे होनबा सार होनबा दोनथ'नि जोङो टुवेन्टिफाइभ दिसेम्बराव खनसे क'ल खालामनानै नायफिनगोन हो थांनाय जायोब्ला औ सार दे दे